हेल' अ आं नै माबा चिरां कनस्टिटुवेनसिनिफ्राय माबा हरदों नोंसिनिथिं एसे मानसिफ्रा खम बुंदोंजे माने नोंनि एरियायाव जे बेंटल एरिया बेंटल एरियायाव बुहुदखिनि माने खामानिफ्रा मोजां जायाखै बेबायदि खोथाफोर आं खोनाफैनो मोनबाय थादों अह' औ औ

जों एस ए पलिटिसियानथ' जों धोरोमारि माबाखौ जों माने जोंनि थाखाय इसु नङा आस'ल'थे जोंथ' मालाबाबो सोरखौबा दिफारेन्स सोरबाया हिन्दु सोरबाया मुस्लिमखौथ' जों बेबादि फालिया जों हानायसेबाङाव जोङो सासे भारतआरि गासिबो सुबुं जोंनि जायगायाव जोनोम मोननाय माने भारताआरिआनो गोलैयो बेखौ लानानैसो जों जेब्लायबो जोंनि सायदनिफ्रायथ' जों दा मालाबाबो आलादा जुदा बेबादि राननानै हरा जोंनि स्खिमफोरा खुब लिमिथेद फैयो जायनि खारनाव जोंबो दुखु जायो मालाबा जों हरनो सानब्लाबो हरनो हाया थायो जोंनि सम'स्याथ' मालाबाबो जोबखाया आ

थायो ग्राउन्डफिल्द लेबेलावबो थायो बेबादि मानसिबो गैया होननानै आं बुङा थायो खिन्थु दा नरमेलि बे बुसथुआथ' थानो नाङा जों एस ए पलिटटिसियान हिसाबैथ' जों बेबादि खामानि मावनाङा थेवब्लाबो बिनि गेजेरावबो साफा सानैया ओंखारखायो ओ आ निस्सय आ निस्सय आंनि सायदनिफ्राय जथेसथ' खिनि सेसथा खालामगोन दे अ दे होमबालाय गोजोननाय थाबाय दे हामबायसै